हाँ नमस्ते हम बोल रहे थे कि हमको एक अलमारी चाहिए था लकड़ी का आम के आम की लकड़ी का चाहिए अच्छा हम घर पूजा के स पूजा करवा रहे हैं उसी के लिए चाहिए अच्छा लकड़ी का अलमारी आम का चाहिए

उसके अलावा आपके यहाँ क्या क्या बनता है तो हमारे यहाँ दुकान भी है तो हमको दुकान के लिए दस ठो बेड भी चाहिए क्या आप बना सकती हैं चलिए ठीक है तो हमको दस बेड और दस कुर्सी ला लकड़ी का अच्छा क्वालिटी का ये उसका होना चाहिए आम के पेड़ का हाँ और एक शीशा वाला श्रृंगारदान लगभग आठ या दस दस फीट का चाहिए वो बना देंगी दस ठो बेड चाहिए और पाँच ठो कुर्सी चाहिए एक श्रृंगारदान वाला श्रृंगारदान चाहिए शीशा वाला हाँ ये कब तक आप बना देंगे हमको हमको दस प पन्द्रह दिन में चाहिए और आलमारी का दाम बता दीजिए चलिए ठीक है आप देख लीजिएगा कितना अच्छा ठीक है जितने दिन में हो सकेगा आप उतने दिन में दे दीजिएगा अलमारी का रेट बता दीजिए आप अलमारी कितने में मिलेगा दस हजार अच्छा चलिए ठीक है और बेड कितने में मिल जाएगा डबल बेड का अच्छा और सिंगल बेड कितने का है आठ हजार का चलिए ठीक है बेड का जो पीछे का बैकग्राउन बैकग्राउंड होता है वो अच्छा होना चाहिए थोड़ा ऊपर उठा हुआ हाँ लगभग लम्बाई उसका थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा क्योंकि आजकल छोटे ही दे देते हैं

चलिए ठीक ठीक है तो हमको हमको बेचने के लिए चाहिए था पाँच ठो डबल बेड का दे दीजिएगा और पाँच ठो सिंगल बेड का दे दीजिएगा हाँ और पाँच पीस कुर्सी आम के लकड़ी का और हो सके तो आलमारी हमारा दो दिन में आप तैयार कर दीजिएगा ठीक है ये हम आपको पर परसों आएँ आपके यहाँ अलमारी लेने चलिए ठीक है नमस्ते